में ते मेरा परोआर त्रै दिन ताहीं गुलमर्ग जानै दी सोचा दे हे ते असें तुं'दे कोला इक्क कैब बुक करानी ऐ ते में चाह्न्नी आं कि तुस अपनी कैब दा पर किलो मीटर दा असें गी किन्ना बनदा तुं'दा किराया ओह् दस्सी ओड़ो ते ओह्दे बाद में अपनी कैब जेह्ड़ियां बुक करान लग्गी आं